مجھے محمد رفیع کی آواز میں دوستی فلم کا یہ گانا بہت پسند ہے جسے میں عموماً گنگنایا کرتا ہوں اور اپنے ڈرائنگ روم میں سنا کرتا ہوں گانا اس طرح ہے راہی منوا دُکھ کی چنتا کیوں ستاتی ہے دُکھ تو اپنا ساتھی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے